फॅशन इंडस्ट्री पळोवंक गेल्यार अशें दिसता की जे कपडे आमकां पळोवंक मेळटात थोडे कॅटवॉल्क्सांनी ते फकत दाखोवपा खातीर केल्ले आसता ते चड लोक वापरिल्ले दिसना आनी अशें दिसना की चडान चड लोक घालतले अशे